हैलो हाँ क्या मेरी क्या मेरी वीरू हब फिटनेस से बात हो रही है जी हमें जिम के लिए सब्सक्रिप्शन लेना था चार महीने के लिए तो सर आप हमें सब्सक्रिप्शन प्लान बता सकते हैं फिर उसके अलग अलग प्लान होते हैं कि नहीं आपके पास कम चार मतलब चार महीने का चाहिए ओके सर सर आप अपने जिम के बारे में मतलब फैसिलिटी वैसीलिटी के बारे में सर इक्विपमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या क्या हैं वहाँ पर ठीक है यस सर और और इक्विपमेंट कौन कौन से होंगे सर आपके पास यस सर सर मैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेग्स के और मतलब बाइसेप्स के और शोल्डर के ही इक्विपमेंट मिल सकते हैं वहाँ पर सर जैसे कि हम पर्सनल ट्रैनर हायर करना चाहते हैं तो सर उसके लिए भी कोई सब्सक्रिप्शन लगेगा की सर उसी में मैनेज हो जाएगा सर आप चार्ज बताइए ओके सर सर और मतलब आपके जिम में प्रोटीन व्रोटीन भी मिलता है सर हम एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे सर आप ये बताइए कि मतलब हमें हाई क्वालिटी की प्रोटीन चाहिए होगी तो उसका मतलब लमसम में आप कितना रेट बता सकते है हमें ओके सर तुम्हारे में शायद बैठक और सर अब आप हमें अब टोटल करके अमाउंट बताइए सर मतलब कितना लग जाएगा टोटल जिम ट्रैनर और पर्सनल ट्रैनर और इसके साथ जिम का वो टोटल करके बता दीजिए आप

ओके सर